جی ہاں میں نے اسکول کے دوران ایک بار اپنے آرٹ ورک کو مقابلے میں پیش کیا تھا وہ تجربہ میرے لیے بہت نیا اور خوشگوار تھا میری ڈرائنگ کو اسکول کی سالانہ نمائش میں رکھا گیا تھا میں نے فورٹ کے مناظر پر مبنی ایک پینٹنگ بنایا تھا میرے اساتذہ اور دوس دوستوں نے میری حوصلہ افزائی کی اس موقعے پر میں نے ڈرائنگ کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی اس نمائش میں دوسرے طالب علموں کے فن پارے دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھا اگرچہ میں نے کوئی انعام نہیں جیت جیتا لیکن ج لیکن سیکھنے کا جذبہ بڑھا بڑھ گیا میں نے ابتدائی سطح کے ڈرائنگ امتحانات میں بھی حصہ لیا وہاں مجھے خاک خاص نگرانی خاکہ نگاری رنگوں کا استعمال اور ترتیب کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا بعد میں انٹرمیڈٹ امتحانات بھی دیا جو زیادہ تکنیکی تھا اس میں انسانی خود خال پر روشنی پریس پریسپکٹر اور روشنی شائع کا کام شامل تھا اس امتحانات نے میری فنکارانہ صلاحیتوں کو نکھارا